डान्ससे जुड़ल हम इएह सपना हमरा छै जे डान्स हमे अच्छा करि रहलिए हँ हमरालोक खोजै बोलबै जे अहाँ डान्स बढ़िआँ प्रिन्स करै छै ओकरा बोलाहो लेकिन लोक नहि जानै पहचानै छै ओहि वजहसे लोक नहि बोलै छै नहि बोलबै छै नहि ककरो कहै छै करैले हमे डान्स बढ़िआँ करै छिए सोशल मीडआपर डालै छिए लोक नहि देखै छै सोचै छै हौ नहि आबै छै लेकिन डान्स बढ़िआँ करैके कोशिश करै छिए लोक सपोर्ट करतै तब तऽ बढ़िआँ डान्स करबै हमहूँ सोचै छिए हमरो सपना छै जे बढ़िआँ बढ़िआँ मञ्चपर जाउ डान्स करैले बढ़िआँ बढ़िआँ स्टारके साथ डान्स करहुँ बढ़िआँ बढ़िआँ जगहपर डान्स करहुँ लोक देखै लेकिन अइजा सोशले मीडिआपर अपलोड करै छिए जे लोक देखतै तब ने दोसरो तक वाइरल होतै तऽ लोक देखतै जे हँ बोलै छै लोक देखैएले नहि चाहै छै लेकिन देखतै तब जाके लोक बोलैतै नहि बोलैतै कहाँ बोलैतै ओ बादके बात छिए लेकिन देखतै तब तऽ अइजा कहतै हँ अच्छा डान्स करै छै नहि करै छै देखतै नहिए ने कोना कहि देतै जे डान्स खराब छै भाइ बढ़िआँ छै नहि छै देखैएले नहि चाहै छै एहिसे कि होइ छै जे डान्स करै छै ओकर दिल टुटि जाइ छै जे नहि लोक देखै नहि छै नहि करबै आओर वएह लोक देखतै वाइरल होतै डान्समे देखतै वाइरल होतै तऽ करतै जे हँ काम डान्स बढ़िआँ चीज छै तऽ ई करि रहलै हँ तऽ खूब बढ़िआँसे एकरा सपोर्ट करैके चाही सपोर्ट करतै तऽ वाइरल होतै वाइरल होतै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ लोक बोलैतै बढ़िआँ बढ़िआँ जब आप जेबै बड़ा बड़ा स्टारसे मिलबै बड़का बड़का मञ्च मिलतै ईसब हमर सपना छै लेकिन लोक सपोर्ट करतै तब ने आगाँ बढ़बै जे हँ जरूरी छै सपोर्ट करनाइ लेकिन सपोर्ट तऽ अइजा करैले नहि चाहै छै जहाँतक टाँगे घिचै छै ई गलत करै छै टाँग घिचनाइ गलत बात छै सपोर्ट करतै ओहिसे आगाँ बढ़तै तब अइजा बा आगाँ बढ़तै तऽ ओकरा घरके नाम हेतै घरके नाम होतै तऽ जिला अस्तरपर जेतै जिलाके नाम होतै बिहार अस्तरपर जेतै बिहारके नाम होतै जे हँ हुनकर बेटा फल्लाँ बाबूके बेटा अइजा डाँस करिते करिते करिते ई नाम कमेलकै ओ नाम कमेलकै लेकिन अइजा तऽ ओ बात नहि छै ओहि खातिर सपोर्ट करैके चाही सपोर्ट करतै डान्ससब सिखै डान्सिन्ग लाइनमे तऽ बढ़िआँ रहतै बढ़िआँ बढ़िआँ मञ्च मिलतै हमर सपना छै जे सपोर्ट लोक करै बढ़िआँसे हमर सपना छै जे बड़ा बड़ा मञ्च मिलै बड़ा बड़ा प्रोग्राम करै हमरो आओर सपना छै अइसन थोड़ी छै लोकके सपना नहि रहै छै जे हमे घरेमे डान्स करोँ ठीक छै दोसर जगह नहि जा ओ भी चाहै हम पब्लिकके बीचमे डान्स करी लेकिन सपोर्ट लोक करतै तब ने एहि खातिर हमर सपना छै अहाँसभ अइजा जे छै सपोर्ट करिऔ हमे आओर आगाँ बढ़िए सपोर्ट करैके कोशिश करिऔ टाँग घिचैके कोशिश नहि करिऔ आओर नहि सपोर्ट करिऔ तऽ टाँगो घिचैके कोशिश नहि करिऔ ओहिसे हमराआर दिलमे दिक्कत होइ छै जे सपोर्ट नहि करै छै टाँग किएक घिचै छै आओर टाँग तऽ घिचबे करतै तऽ सपोर्ट नहिए करतै तऽ कोन जरूरी छै नहि टाँङ घिचै नहि सपोर्ट करै पर इगनोर मारै छै तऽ मारै लेकिन ओ बात नहि सपोर्ट करू तऽ सभकोइ सपोर्टे करत आओर नहि सपोर्ट करू तऽ इगनोरो नहि मारू आओर शेअर करू नहि करू ओ अलग बात छै लेकिन सपोर्ट करैके छै ओहिसे हमरा ई छै सपोर्ट मिलै छै खूब बढ़िआँ डान्स करै छै तऽ आगाँ बढ़ैके कोशिश करै छै जे नहि सपोर्ट लोक करि रहलै तऽ डान्स करैके चाही तब बड़ा बड़ा मञ्च मिलतै तब ने जेबै प्रोग्राम करबै तऽ अपने हमरे तोहरेआर सभके नाम होतै घर आरके नाम होतै जे हँ हुनकर पोता रहै हुनकर बेटा रहै ओ जिलाके रहै तब ने सपोर्ट होतै सपोर्ट करलहिएसे ने आगाँ बढ़ै छै समझलिए